जे पक्षी अपन घोसलामे थोड़ेक दिन जेनाकि कोनो भी चिड़िऑं बच्चा देलकै अण्डा देलकै ओ किछु दिनका बाद जेना कौए अपन अण्डा पर मे सेकब ओकरा बैसल फेर ओ अण्डा फुटलै ओहिमेसॅं चुज्जा बाहर भेलै तऽ देखैत छियै देख कऽ ई अनुभब होइत रहैत अछि जे ओकर जे कौआ कौइके जे जोड़ा छै से ओ अपना बच्चाके ओ धीरे धीरे ऊपर उठा कऽ हाबामे अपन चोँच ई पञ्जाके फैला कऽ ओकरा उड़नाइ सिखबैत छै जनबैत छै जे धीरे धीरे उड़ि कऽ फेर अपना घोसलामे वापस आबी आओर ई सीखेलेसऽ देखला सऽ ई प्रतीत होइ छै जे प्रकृत जतेक भी चीज देने छै पृथ्बी परमे ओकरा अगर हम कोनो चाहे कोनो भी जीब जन्तु छै ओकरा अगर हम सिखाबैत छियै तऽ ओ समझदारी ओकरा मे छै आ ओ ओकरा समैझ कऽ ओ चीज कऽ सीखै कऽ लेल उत्सुक रहै छै